پہلے ہم پھوس کے گھر میں رہتے تھے اب جو ہے اپنا سوچ رے ہیں نیا سرا سے چھت والا گھر جو ہے بنائیں گے اس میں سب بچے جو ہے سبھی بچوں کو جو ہے الگ الگ روم لیٹنگ بات روم کیچن سب کو جو ہے جیسے گھر بنانے سے پہلے جمین کو نپائی کر کے اس کو جو ہے پرس روڈ چھوڑ کر گھر بنانا چاہئے تاکہ آگے بھوس میں ہمارے بال بچہ کو جو ہے کوئی دقت نہیں ہو آں اور جو ہے گھر جو ہے بڑھیاں سے بڑھیاں اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ بڑھیاں سے بڑھیاں گھر بنابیں جسے پلستر کرا ئینگے لیٹرنگ باتھ روم یہ پورا پھسلیٹی جو ہے ہم دے تاکہ آگے بھوس میں کوئی بھی بال بچہ کو دقت نہیں ہو آنے والے سمے میں اور پرب جمانے میں پہلے ہم پھوس کے گھر میں رہتے تھے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ایٹا کا جو جیسے اگل بگل میں ہے پھوس کا گھر ہے ان لوگوں سے چاہتے ہیں اپنا جو ہے اچھا سا اچھا گھر بنابیں پہلے جو ہے کچھ سمے کچھ اور تھا یہ سمے کچھ اور سا لوگ جو ہے پھوس کے گھر میں اپنا رہنا پسند نہیں کرتے ہیں لوگوں کو جو ہے اچھا مکام پسند کرتے ہیں جو سہی سلامت اپنا جو ہے لوگ جو ہے رہے گھر میں بڑھیاں گھر میں رہے برھیاں گھر میں سوئے آں کھانا ولا روم جو ہے وہ بھی چھت والا ہونا چائیے کھانا بنانے والا بھی وہ چھت کا ہونا چائیے بات روم بھی جو ہے چھت کا ہونا چاہیے آں